नहीं सवाल ही नहीं उठता हिन कभी हिंदी तो हमारी भाई मातृभाषा है औ है एक हिन्दुस्तानी होने के तौर पे हमारी मातृभाषा को बोलते लिखने में कभी किसी कठिनाई का सामना होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जैसे बच्चा अपने घर में अपने परिवार से हिला मिला रहता है अपनी माँ से अपने पिता से अपने भाई से अपने बहन से बंधु बांधव से उसी तरीके से हमारी मातृभाषा भी हम लोगों के साथ पहले बचपन में बालकाल में जो है टूटी फूटी भाषा में होती थी फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए भाई वो चीज़ें दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा है तो वो हम लोगों के साथ रच बस गई हमारे तो ऐसा कभी सवाल ही नहीं है अभी तो इस ऐसा तो कोई प्रश्न ही नहीं कभी विचारणीय प्रश्न नहीं है ऐसा ये कहा जाए बल्कि हिंदी तो अब आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय भाषा है रा ये राज्यों की सीमाओं से निकल के अब देस की सीमाओं क निकल के हमारी अब ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो चली है अब तो हमारे विदेशी भी जो हैं भाई भी जो हैं वो हिंदी को बड़े प्यार से और बड़े चाव से बोलने में अपना गर्व गौरव महसूस करते हैं और बल्कि अब तो हिंदी और संस्कृत जो विश जो हैं विदेशी विश्विविद्यालयों में भी आज की तारीख में जो है पढ़ाई जा रही हैं और वहाँ भी उसके लिए पूरा अलग से उनके विभाग बनाए गए हैं